میرے خاندان اور دوستوں کے بارے میں یہ ہے کہ میرا خاندان کافی بڑا خاندان ہے بس حیرت کی بات یہ ہے کہ میری خان میرے خاندان میں پڑھے لکھے لوگ کم ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ کل گنتیوں کے ہیں یہ گنتیوں کے ہیں اور دو دوستوں میں بھی ایسا ہی بالکل ماحول ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کاروبار ساڑی کا ہوتا ہے تو یہاں پر خود ہر گھر لڑکا اپنے اور یا ہر لڑکی کہہ لیجیے کہ اپنے پیر پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں سب لوگ کاروبار سے جڑے ہوتے ہیں تو اس لیے پڑھائی کی کوئی خاصا ضرورت انہوں نے محسوس نہیں کی دوستوں نے دو دوست میرے ایسے ہیں جو ساتھ ہی بچپن سے ہم لوگ پڑھے علی گڑھ گیے پھر علی گڑھ سے دیگر جگہوں سے تعلیم حاصل کی اور اس وقت ہم لوگ پڑھا رہے ہیں تو الحمد للہ اس وقت میں بھی پڑھا رہا ہوں میرے دوست بھی جو لوگ مجھ سے لگے ہوئے تھے وہ بھی پڑھا رہے ہیں